हमरा जे छै से अहाँके नर्सरीसँ किछु नीक आमके गाछ खरीदनाइ यऽ तऽ ओहिला अहाँ से किछु मदद भेट सकैया तऽ तऽ ओहिमे जे छै से किछु आर वेराइटी किछु नहि भेट सकैया जेनाकि बम्बई भेलै बम्बइ सभ तऽ

हँ अच्छा तऽ ओ मतलब गाछके जे छै ओ गाछके प्राइस कते हेतै मतलब हमर एकटा गाछ खरीदबै तऽ ओकर प्राइस कते हेतै केना अच्छा आ हम अगर मानिके चलु पाँचटा गाछ लेलियै तऽ हमरा डिस्काउन्ट भेटतै ठीक छै हम अलग अलग क्वालिटीके जेना हमरा एकटा गाछ गुलाबखास चाही एकटा गाछ हमरा बम्बई चाही आ जर्दालुओ आमके एकटा गाछ चाही तऽ सभटा आमके गाछके अलग अलग ने होयत तऽ टोटलकयके दस परसेन्ट डिस्काउण्ट हेतै कि हर गाछ पर डिस्काउण्ट देबै अच्छा ठीक छै तऽ ओहिमे जे छै से कीड़ा तीड़ा लागैके छिड़कावके सेहो अहाँके व्यवस्था यऽ मतलब गाछ स्वस्थ्य रहत ने हँ

अच्छा अच्छा तऽ ओ माटिके क्वालिटी मतलब कोन माटि पर रोपल जेतै या फेर ओकर जे छै से बेसिक्स जे छै जेनाकि कोना ओकर रख रखाव हेतै ओकर मतलब अहाँके पास कोनो केयरर होयत हँ अच्छा अच्छा अच्छा तऽ ठीक यऽ एखन तऽ खैर कोनो गारण्टी सभ नहि होइ छै लेकिन हमरा गाछके जरुरत छै

ठीक यऽ ठीक यऽ चलू ठीक यऽ धन्यवाद